असांजे जिले में केतिरा ई मंदर टिकाणा चर्च मस्जिद आहिनि जिते हर हिक पंहिंजे धरम जे अनुसार वेंदो आहे जीहं त सिंधी दरबारनि ऐं टिकाणनि में वेंदा आहिनि मुस्लिम मस्जिद में वेंदा आहिनि इसाई चर्च में वेन्दा आहिनि ऐं सिख गुरुद्वारे में वेंदा आहिनि एतिरा केतिरा ई मंदर आहिनि जेके मशहूरु आहिनि जीअं त हरे रामा हरे कृष्णा जो मंदर ऐं महालक्ष्मी मंदर इहे चङा ई मंदर मशहूरु आहिनि ऐं हिन खां सवाइ सॼे साल में घणा ई त्योहार वॾे पैमाने ते मनाया वेंदा आहिनि जीअं त गणेश उत्सव ईसा मसीह जो जनम ॾही हंडी होली ॾियारी चङा ई अहिड़ा त्योहार आहिनि चेटी चंड जेके वॾे पैमाने ते मनाया वेंदा आहिनि चेटी चंड खे असां सिंधी नओं साल बि करे चवंदा आहियूं